سفر کرنا اچھا لگتا ہے جیسے خاص طور دوستوں اور کے ساتھ میں جیسے ہماری سہیلی سب ہے شہانہ رخسانہ مسکان جوہی وہ سب کے ساتھ میں پارک گھومنا اور کہیں جانا ہم کو اچھا لگتا ہو دوستوں اور کے ساتھ میں صرف پہاڑی علاقہ گھومنا سمندر دیکھنا جھیل آر دیکھنا وہ سب ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے دوستوں اور کے ساتھ میں کہیں بھی جا رہے ہیں سفر میں گھومنے کے لیے سب دوست ایک ساتھ بہت ہی بڑھیا لگتا ہے جیسے گھومنے میں مامی کی بیٹی کے یہاں جانا ہے خالہ کے یہاں جانا ہے باجی لوگ کے یہاں جانا ہے جو دور ہے سفر میں گھومنے میں وہاں گھومنے میں اچھا لگتا ہے کہیں جا رہے ہیں اب کوئی مامی ہے اسی کے یہاں جا رہے ہیں سفر میں تو وہ اسی کے یہاں گئیں گھوم کر کے آئیں اچھا لگا سہیلی کے یہاں سے گھوم کر کے آئیں وہ بھی اچھا لگا اب سہیلی کو لیے ساتھ میں چلے گئے گھومنے کے لیے پارک جیسے کہیں کہیں جانا ہم کو اچھا لگتا ہے سب کے دوستوں اور کے ساتھ گھومنے میں بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقہ سے ہر سب سہیلی ایک ساتھ گئے گھوم پھر لیے چلے آئیں گھومنا اچھا لگتا ہے